پڑھائی کے بعد میں نے اپنا بجنس کیا بیڈ شیٹس کا چاندنی چوک پہ بازار لگتا تھا وہاں بازار لگاتا تھا شام کو سات بجے کے بعد سنڈے کو صبح سے رات تک بجنس اچھا چلتا تھا اسی بیچ میں میں نے اے سی ریفیجٹر وغیرہ کا کورس کیا وہ کورس بھی ایک سال کا تھا وہ کورس کرنے کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ کام بھی کرنے لگا اس کے بعد بیچ میں پھر کیب چلائی کیب بھی میں نے پانچ سال تک چلائی اس میں بھی اچھا پرافٹ ہوا پھر اس کے بعد کیب چھوڑ دی پھر میں دوبارہ سے اے سی کے کام میں دوبارہ سے آ گیا اے سی فریج واشنگ مشین مائیکرو وے وغیرہ جو بھی کام ہوتا تھا میں آسانی سے کر لیا کرتا تھا اور پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایک کو کمپیوٹر کورس کرایا ایک کو ٹیلر کا کام کرایا اسی طرح سے زندگی چل رہی ہے اب فی الحال میرے ہاتھ میں اے سی وغیرہ کا کام ہو رہا ہے اسی کو کر رہا ہوں اور کہیں سے کمپلینٹ آتی ہے تو میں کمپلینٹ پہ چلا جاتا ہوں اس کام کو کر کے آتا ہوں

دوسرا کوئی کام بھی ملتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہوں میں ہر طرح سے بزنس کرنے کی کوشش کرتا رہوں ہوں